बार्देस जिल्ल्यांत मुखेल खरेदी ख ख येरादारी पर्याय म्हणजे फक्त रस्तोच पूण आमचे बार्देश तालुकाचे रस्ते खूब वायट जावन आसात मेळटा थंय खड्डे मेळटा थंय फोडलां वता त्या वाठारांत रस्ते सारकें ना खड्डे आसात हाजे लोकांक खूब्ब त्रास जातात लोक वेळार कामाक पावोंक शकनात शाळा आसता त्या वाठारांत रस्ते खूब ल्हान जावन आसात आनी खड्डेंय आनी बरें ना त्यामुळें खूब ट्रेफीक जाता आनी लोकांक खूब त्रास जाता पावसाच्या दिसांनी तर खुबूच त्रास जावपाचो आसा खूब रस्त्यांचेर लायटीचे खांबे सुद्दां चलनात ह्या मुळे अपघात जावपाची शक्यता आसा खूब जाग्यांचेर अंडर केबलिंग काम चालू आसा ताजो लोकांक खुबूच त्रास जाता सारकें रस्ते नाशिल्या कारणाक पार्किंग लोकांक गाडियो पार्क करपाक मेळना त्या खातीर लोक रस्त्यारूच गाडियो लावन वतात ताज्या मुळे परत ट्रेफिक जेम वाडटा खड्ड्या मुळे खूब अपघात जावन लोकांचे प्राण गेल्ले आसात हांव सरकारा कडेन मागतां की सरकारान हाजेर कितें तरी मार्ग काडून दिवचो